जॾहिं माण्हू पहिरों दफ़ो ड्रॉ करण शुरू कंदा आहिनि मतलबु ड्रॉइंग करण शुरू कंदा आहिनि त तमामु घणियूं ग़लतियूं थींदियूं आहिनि जीअं त अगरि तव्हांखे कॉन्सेप्ट ई क्लियर कोन्हे की पहिरियों कढिणो छाहे त तव्हां स्टार्टिंग ई ग़लति तरीक़े सां कंदा सीनयरी में पहिरियों छा कढणो आहे पोइ छा कढणो आहे सिक्वंस ख़बर कोन्हे दैन डायरेक्शन ख़बर कोन्हे दैन पेपर ख़बर कोन्हे ड्रॉइंग जो पेपर कहिड़ो खणणो आहे ऐं प्लस पेंसिल कहिड़ी वापराइणी आहे ड्रॉइंग जी बि पेन्सिल्स हूंदियूं आहिनि ऐं जेके बेसिक बेसिक शयूं खपनि उनखां पोइ कलरिंग कलर कोर्स अगरि असां वॉटर कलर यूज़ था कयूं त हुन में कलर कॉम्बिनेशन जी ॼाण हुअणु तमामु ज़रूरी आहे जे कॾहें उहा कोन्हे त असां ड्रॉइंग में फेल वेंदासीं हिकु सुठो आर्टिस्ट थियण लाइ ड्रॉइंग जी तमामु घणी प्रैक्टिस करणु ज़रूरी आहे रेग्युलर क्लास वठणु ज़रूरी आहे पोइ कॉम्पिटीशन्स में पार्टिसिपेट करणु ज़रूरी आहे जेकॾहिं कॉम्पिटीशन्स में पार्टिसिपेट कंदासीं त असांखे पंहिंजे हुनर जी ख़बर पवंदी असांखे ख़बर पवंदी की असां केतिरे पाणीअ में आहियूं हिन तरीके सां ड्रॉइंग जे लाइ तमामु घणी प्रैक्टिस करणी पवंदी आहे